आमी जी पिकां रोयता ते दर वर्सा एकूच तरेचें पिकां रोवप आसना कारण ते मातयेचेर वायट परिणाम

शेतकऱ्याक तांचे शेत बरें तरेन रोवपाक खातीर सरकारान तांकां बरें तरेचे स्किम इमप्लिमेंट करपाक